میرا پسندیدہ کھانا شورمہ ہے جسے میں بہت زیادہ کھانا پسند کرتی ہوں میں باہر بھی کہیں جاتی ہوں تو میں شورمہ ہی مجھے پسند آتا ہے اس لیے کافی ساری دوکانوں پہ ملتا ہے ویسے تو لیکن مجھے زیادہ تر اپنے گھر کا شورمہ پسند ہے ہم اپنے ہی گھر میں بناتے ہیں اور وہ کافی زیادہ اچھا بنتا ہے جو ہیلدی بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے اور باہر کا کچھ پتا نہیں ہوتا ہائجینک ہوتا ہے اس لیے مجھے گھر کا شورمہ زیادہ پسند آتا ہے اور میں گھر کا ہی کھاتی ہوں اور شورمہ ہم بہت اچھی طرح سے بناتے ہیں اس کی ریسیپی اور ہم چکن کو فرائی کر لیتے ہیں میانیز وغیرہ اور ہری سبزیاں بھی ڈالتے ہیں طاقت کے لیے اور اس میں اس میں ہم روٹی بناتے ہیں روٹی میں چکن میانیز اور ہری سبزیاں ڈال کے تب ہم اس کو ایسے ہی کھاتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے